शेतान बरें पीक येवपाक जाय म्हणून नवीन नवीन तांदळाच्यो वरायटी तयार केल्या नवीन पोपायो बिंयो नासलेल्यो पोपायो बियों नासलेलीं काळंगां ताज्याच वांगडा बेगीन लागपी आमे अशा वेगवेगळ्या शेती प्रकल्पा खातीर वेगळ्यावेगळ्या पिकाचें निर्माण केल्या आतां हाज्या खातीरूच थ्रू हेजो उपाय म्हुटलो जाल्यार हें कमी वेळान बरें पीक येता जेणे करून एका खंयच्याय शेतकाराक बरें उत्पन्न गावता आनी त्या उत्पन्नाक लागून ताका बरी किंमत गावता आनी तो फायनेंशॉयली खंयतरी इंडेपेडंट जाता आतां ह्यो ज्यो गोश्टी म्हणल्यो त्यो कमी वेळान लागल्या कारणान आनी त्यो ताका जेनेटिकली मोडिफायड म्हणटा आमी क्रॉप्स आनी हे जे किदें शेत करता ताका किडो लागना ताका कीड लागना जेणे करून ताजें उत्पन्न चड बरें जाता हेजो स्त्रोत जर म्हुटलो जाल्यार आसा तो आय सी एम आर आणी ताज्याच वांगडा गुगल आनी भायल्या देशांतल्यो थोड्यो सायट्स आसात न्युवज पेपरार ह्यो गोश्टी खूब प्रमाणान प्रसिद्द जालेल्यो आसा